ते इ'यै की बड़े सारे मुवीज़ थेटर बी है'न जेद्धर ओह् बड़े सारे लोक जंदे थेटर च फिल्म बगैरा दिक्खनै ई ते ओह्दे कन्नै उ'नेंगी बड़ा शैल महसूस होंदा ते ओह् खुश होंदे बड़े की साढ़े जम्मू च बी एह् कुछ ऐ साढ़े थेटर बगैरा पार्क बगैरा पार्क जम्मू च बड़े न जम्मू च पार्क बड़े न हरि सिंह पार्क बगैरा बाग ए बाहु बगैरा उद्धर बी सारे दूर दूर दा लोक आंदे घुम्मने ई उद्धर जंदे ते ओह् बड़े शैल बच्चें ई अपने लेइयै औंदे शैल बच्चें गी सारा कुछ दसदे के एह् कुछ ऐ के एह् जेह्ड़ा पार्क ऐ ते एह् ओह्कड़ा पार्क ऐ सारा कुछ सनांदे बच्चें गी ते ते महाराजा हरि सिंह च पैसे बी लैंदे न ओह् जेल्लै अंदर एैंट्री करदे न ओह्दे च पैसे बी लैंदे ते बागे बाहु च बी ऐ की पैसे देइयै गै जाना पौंदा ऐ पर पर पार्क है'न बड़े शैल शैल पार्क न उत्थें दिक्खने दे कुछ कुछ होने फ्री बी होने जेह्ड़े पार्क ओह् ते उं'दा ते मी पता निं ऐ पर ओह् इ'यै पता मी पर हरि सिंह पार्क बी पर उद्धर पैसे देने पौंदे ते जेल्लै एंट्री देनी पौंदी ते पैसे देना पौंदे ते बागे बाहु बी ऐ ते उद्धर बी पैसे देना पौंदे जेल्लै जाना होऐ बाकी होर स्टेडियम बी है'न बड़े जिद्धर बच्चे खेल्लदे क्रिकेट बगैरा वालीबॉल बगैरा फुटबॉल बगैरा एह् सबकुछ खेल्लदे उद्धर स्टेडियम च ओह्बी बड़ा बड्डा ते उद्धर बी बड़े सारे लोक औंदे दिक्खने गी जेल्लै कोई मैच बगैरा होंदे ते बड़े सारे लोक आंदे दिक्खने गी क्रिकेट बगैरा जेह्के शौकीन होंदे दिक्खने दे ओह् आंदे गै है'न दिक्खने गी इ'य़ै चाहंदे के होऐ कुछ होर ते अस जाह्चै दिक्खने गी ते एह्दे कन्नै बंदा खुश बी होंदा की साढ़े जम्मू च कुछ होआ दा ऐ ते उ'ऐ के रोज़ शामीं जाना चाहिदा गॉर्डन बगैरा गॉर्डन दस्सना चाहिदा किश किश ओह् गॉर्डन बगैरा दस्सना चाहिदे की कियां होंदा ते केह् केह् होंदा उ'ऐ की इ'यै फैसीलिटी के साढ़े जम्मू च है'न बड़ा गै जादा ओह् बड़ी गै खुशी होंदी ऐ दिक्खियै के साढ़े जम्मू च एह् सब कुछ ऐ एह् बड़ी एक्टीविटियां साढ़े जम्मू च होंदियां न मूवियां बी दिक्खने गी होंदियां पार्क बगैरा गॉर्डन बगैरा स्पोर्टस बगैरा बी अजकल दे जित्थें सारे मुड़े कुड़ियां बच्चे बच्चे जंदे खेढने गी ते लोक बीऔंदे दे दिक्खने गी की उ'नें गी इ'यै की एह् साढ़े जम्मू च ऐ ते अस दिक्खने गी जरूर जाचै पार्क बौह्चे अस रोज़ शामीं दिक्खना बी चाहिदा बंदा शैल महसूस करदा अपने आप च पता बी चलदा की केह् करना जां केह् नेईं करना इं'या शैल बी लगदा का एह् कुछ होऐ साढ़े जम्मू च इ'यै की कल्चरल इवैंट्स बी होंदे कुड़ियां दे कुड़ियां जिद्धर यूनिवर्सिटी ग्राउंड जिद्धर उद्धर कुड़ियां डांस बगैरा करदियां मुड़े बी भांगड़ा मुड़े बी घट्ट निं हैन मुड़े बी डांस बगैरा करदे न दौनें इ'यै कॉलेज बगैरा स्टूडेंट बच्चे कॉलेज दे बच्चे न जेह्ड़े एह् इवैंट बगैरा करदे न कल्चरल इवैंट्स बगैरा करदे जम्मू यूनिवर्सिटी च ते इ'यै की बच्चें गी बी खुशी थ्होंदी ऐ ते एह् कुछ करचै ते अग्गै बधचै खेल च खेल च अग्गें बधचै ते अग्गै मूवी दिखचै ते कुछ एंटरटेनमैंट करचै कुछ शैल खाने गी बी थ्होंदा बैठियै ते दिक्खने गी मजा बी आंदा थेटर च इ'यै कुछ ऐ साढ़े जम्मू च मतलब सब कुछ ऐ बड़ा शैल